सबजी कटलियै सबजी काटि कऽ आओर तब धोलियै धो कऽ आनलियै तब रखलियै राखि कऽ तब चूल्हि लग लए गेलियै चूल्हि लग लऽ कऽ खाना पकेलियै बने बनबै लए बैठलियै प्याज तेल देलियै तेल दऽ कऽ आओर प्याज कटलियै प्याज काटि करि कऽ सबजी देलियै सबजी दए देलियै ओकर बाद लारलियै भुजलियै भूजि कऽ मसाला देलियै हरदि देलियै आओर मिरचाइ देलियै लहसुन देलियै लहसुनकेँ पीस कऽ आनली तऽ लहसुन देलियै आओर म आओर निमक भी देलियै मिरचाइ देलियै धनिया देलियै आदी देलियै आओर जीरा भी पीस देलियै मिर मरीच भी देलियै आओर तब बनेलियै सबजीकेँ फेर भुजली भूजि कऽ तब पानि होलै तऽ भूजि कऽ आलू सिझलै सीझ कऽ तऽ पानि मसाला भुजलियै मसाला भूजि कऽ तब पानि देलियै पानि दए कऽ ओहिमे धनियाके पत्ता भी काटि कऽ देलियै आओर टमाटर भी देलियै तब ओकरा झाँपि देलियै तब आँच लगेलियै आँच लगा कऽ तब सबजी बनाकर उतारलियै तब आँटा लेलियै गहूमके गहूमके आँटा आनि कऽ तब पिसलियै अथि सानलियै चालि कऽ आ सानैके बाद रोटीके लोइयआ केलियै रोटीके लोइआ करि कऽ तब ओकरा बेललियै बेलना चकला लए बेलना चकलाकेँ आनि कऽ तऽ रोटी बेललियै बेलि कऽ तब ओकरा हइ ने बेलि कऽ तावापर चढ़ै तावापर धिपलै तावा तकर बाद रोटी भेलै तावापर धीपल रोटी से उनटेलियै सिझैलियै रोटीकेँ रोटी सिझा कऽ निकाललियै बना कऽ तब दालि चढ़ेलियै दालिके पानि डेकची आनलियै डेकची आनि कऽ अदहन चढ़ेलियै अदहन होलै तऽ दालि कीन कऽ आनलियै मसुरीके दालि मसुरीके दालि खरीद कऽ आनलियै तब फटकलियै कङ्कड़ बिछलियै बीछि कऽ तब देलियै अदहन सुसुएलै अदहनमे देलियै दालि दालिमे दालि से उबाललियै उबालि कऽ ओहिमे हरदि देलियै हरदि दए कऽ फेर दालि सिझलै दालि सीझ कऽ तब घाटलियै घाटि कऽ तब ओकरा पानि देलियै हरदि देलियै आ निमक देलियै निमक दए कऽ दालि सिझेलियै ओकरा झाँपि कऽ उतारलियै तऽ लहसुन तेल आ करछु आनलियै तब तेल गरम केलियै दऽ कऽ ओहिमे करछुलमे तब जीरा देलियै लहसुन आनलियै लहसुन काटि कऽ तब जीरा देलियै आओर तब फोरन चढ़ा कऽ जरा कऽ तब दालि छौँकलियै तब उतारलियै फेर तब भात रान्हली भात डेकची आनली डेकची लए कऽ पानि कलसँ आनलियै कलसँ आनि कऽ पानि तब चढ़ैलियै चूल्हिपर चूल्हिपर चढ़ा कऽ जरना आनलियै जरना आनि कऽ फेर तब बनेलियै चूल्हिपर खाना बनेलियै भातके अदहन होलै अदहन चावल फेर निकाललियै दू बाटी निकालि कऽ अनलियै जितना पूरे परिवार खा लय उतना आनलियै चावल फटकि बीछि कऽ तब चावलके धो कऽ मिला कऽ फेर चावलके तनि लारलियै सिझेलियै अच्छासँ भात भी होलै तऽ ओकरा निकालि कऽ फेर ओतहि बना कऽ उतारि कऽ पसा कऽ आ फेर उतारलाके राखि देलियै नीचाँ तब पापड़ दोकानसँ कीन कऽ अनलियै पापड़ भुजलियै तेलमे दए कऽ भूजि कऽ ओकर बाद निकाललियै तब तिलौरी कीन कऽ आनली तिलौरी कीन कऽ आनि कऽ तब बनयली ओकरा फेर भुजलियै भूजि कऽ छीपामे निकालि कऽ रखलियै बेसन खरीद कऽ अनलियै तऽ बेसन खरीद कऽ आनि कऽ ओकरा पानि दए कऽ मसालासभ डालि कऽ बनेलियै आओर बना कऽ ओकरा अच्छासँ आओर ताल तेल गरम केलियै तेल गरम करि कऽ ओहिमे बनेलियै तरुआ छनलियै तरुआ छानि कऽ रखलियै आओर आओर तरुआ छानि कऽ रखलियै तब पूरी पकबैके मोन भेलै तऽ पूरी भी पकेलियै दालि उसनलियै दालि उबा आन दालि अनलियै दालि आनि कऽ तब उबाललियै दालिकेँ दालि उबालि कऽ तब ओकरा पिसलियै सिल्लापर दए कऽ पीस कऽ तब फेर प्याज मिरचाइ धऽ कऽ ओकरा दालि कऽ भुजलियै भूजि कऽ निकाललियै आँटा सानलियै आँटा सानि कऽ आओर रखलियै राखि कऽ परथन आँटा सानि कऽ रखलियै तब ओकरा हइ ने बनेलियै पू लोइआ बनेलियै लोइआ बना कऽ तब दालि भरलियै दालि भरि कऽ तऽ केलाके पत्ता काटि कऽ अनली केलाके पत्ता काटि कऽ अनली तऽ ओकरा ठोकलियै ठोकि कऽ पूरी छानलियै छानि कऽ तब ओकरा रखलियै उतारि बना कऽ राखि देलियै तब आनलके चिकन खाय चिकन बना खाए तऽ कहलियै कीन कऽ अनलियै तकर बाद धोअलियै अच्छासँ प्याज कटलियै बहुतेके मने प्याज काटि कऽ तब लोहिआमे देलियै लोहिआमे दऽ कऽ तेल देलियै दऽ कऽ तब मुर्गा भुजली मुर्गा भूजि कऽ आ तकर बाद मुर्गा भेलै तऽ मसाला आनै लए गेलियै मसाला आनि कऽ धनियाँ मिरचाइ लहसुन प्याज आओर अदरक आदी इलायची आओर आओर इलायची जीरा मरीच पीस कऽ रखली आ लए कऽ गेली चूल्हि लग चूल्हि लग धऽ कऽ तब मुर्गा चिकन मुर्गामे धेलियै मसाला डाललियै मसाला डालि कऽ भुजलियै भूजि कऽ देलियै खाए पानि भी छोड़लियै पानि छोड़ि कऽ बना कऽ उतारलियै उतारि कऽ रखलियै घरमे तऽ मम्मी पापा अयलै तऽ खाना देलियै खाए लए तऽ मम्मी बोललक मम्मी पापा बोललक कि बहुत अच्छा बनलै खाना आओर अच्छा बनतै आओर खान पीन देलियै खाना तऽ बहुत सभ खा कऽ तारीफ बहुते करैत रहय